आतां म्हाका जवळ जवळ सादारण कामांक लागला सदतीस वर्सां जाली आनी तेच्या जवळ जवळ चाळीस वर्सां मी म्हापशा आहा आनी पयलीं पासून आमकां खेड्यान रावणारो मनीस आनी आतात शहरान रावना हेतून तर डिफरंस जाला आतां एक सांगपाचे म्हटल्यार आतां शहरान वयतय शहरान वयतय कामांग सद्दी एक कन्टिन्यूव चालूच आसता आनी गांवांग गेलो जाल्यार एक म्हयन्यान दोन म्हयन्यान तीन म्हयन्यांनी असो वयता तेन्ना एक रात बी रावलो रावता आनीक परत एकदां म्हापशा म्हणजे अशें म्हापशा म्हजे शहरूच पडटा शहरान येसर थारो जायना ना कित्याक शहरांतली संवय जाल्लेली आहा आनी खेड्यांनी गेलो काय खेड्यांतले वातावरण बरें आसता म्हणजे खेड्यान गेलो काय मातशें थंड शहरान गेलो काय गरमी अशी जी म्हण आहा ती थंय ख् म्हाका खरी कशी दिसता कित्याक आमची श् खेड्यांत गेलो काय ती झाडां शां हें आमी थंय करून येयल्लेले मनीस आनी ते अजूनय थंय चूकोन माकोन करता आनी शहरान येले काय ना आय् आयत्या बिळांत नागोबा म्हळ् सगळे रेडी मेळटा आतां रेडिमेड म्हणटा ते आमकां मेळटा आदी तशे मेळानासले की खेड्यांत गेले कांय सगळे करून खावचें पडा आनी आता स् शहरानी येले काय ते सगळे विकत हाडून खावचे पडटा म्हणजे हेतूंत डिफरंस माई शहरान आतां आयचे मेळटा आनी गांवान गेलो कांय करून खावचें पडटां करून खावप आनी तें विकत हाडून खावप हेतूंत भितर डिफरंस खूब आहा म्हणजे करून खाल्लेले आसा तें आपले मनाचे समाधान जाता आनीक विकते हाडून गेले जाल्यार तें ना तें अशें म्हणजे कोणय पयशे आसतलो खातलो कोण बाबडो ना ना तो कितें करतलो अशें म्हणटा आमी केन्नाय अशें जाता तें